असांजे उत्तर प्रदेश राज्य में कई सारा शहर आहिनि जेकी घनी आबादी आहिनि ज जहिड़े शहिरनि में मुख्य रुप सां लखनऊ इलाहाबाद कानपुर गोरखपुर वाराणसी आहिनि जिते काफ़ी सारी आबादी आहे उते रहण जा सुठा काफ़ी सुठा पहलू बि आहिनि जीअं काफ़ी सारा नामी गिरामी स्कूल आहिनि जिते सुठी पढ़ाई थिए थी काफ़ी दूरि दूरि खां वठी ॿार ईंदा आहिनि इन शहर में पढ़ण लाइ एजुकेशन जे हिसाब सां प्लस हॉस्प हॉस्पिटैलिटी जे हिसाब सां काफ़ी सारा गद काफ़ी वॾा वॾा हॉस्पिटल्स आहिनि मेडीकल कॉलेजिस आहिनि और संस्थान आहिनि जेकी पू खोड़ सुठो इलाज बि ॾियनि था त स्कूल स्कूल और हॉस्पिटल और कई अहिड़ी शयूं आहिनि जेकी वजह सां घनी आबादी में माण्हू रहण लाइ उत्सुक आहिनि और कुझु इन्हनि शहिरनि जो ख़राबु पहलू बि आहिनि काफ़ी वधीक आबादी जी वजह सां जॻहि जॻहि चौराहा जाम सड़कनि ते हलणु थोरो कॾहिं कॾहिं मुश्किल थी वेंदो आहे काफ़ी सारो ट्रैफ़िक थी वेंदो आहे त हीउ कुझु हिन जा नुक़सान वारा पहलू बि आहिनि और थोरो पॉल्यूशन बि नंढी शहिरनि नंढे शहिरनि जी आबादी खां और वॾे शहिरनि जी आबादी में कुझु फ़र्क़ु आहे टेम्प्रेचर जो बि कुझु फ़र्क़ु अची वेंदो आहे वॾे शहिरनि में पॉल्यूशन थोरो वधीक आहे